सात हजार पाँच सौ पचास बीस हजार चार सौ पचास अस्सी और नौ सत्तर नब्बे हजार आठ सौ साठ चालीस हजार पाँच सौ बीस